हमारे देश में खेती करने के कई तरीके हैं लेकिन जो सबसे प्राचीन तरीका है उन प्राचीन तरीकों से अबके समय में खेती बहुत अलग तरीके से होने लगी है प्राचीन तरीकों में पारम्परिक खेती हुआ करती थी बैलों के द्वारा जुताई हुआ करती थी हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था नालियों के द्वारा बीज बोया जाता रहा आज के युग में इन सभी तरीकों से खेती नहीं की जाती है जिसके परिणाम हम भुगत भी रहे हैं जिससे हम खेतों में टेक्टर से बुआई करते हैं उसमें अनर्गल मात्रा में हमें कोई ज्ञान नहीं होता कि हमें इस खेत में कितना बोना है लेकिन प्राचीन समय में जैसे हाथ से छींट कर बीज को बोया जाता था या नाल के द्वारा बीज को बोया जाता था हाथ से एक एक दाना डालकर कुछ दानें डालकर बोया जाता था आज टेक्टरों से वो खेती होती है सीड ड्रिल से पंजों से जोताई करके सी ड्रिल से बीज बोया जाता है तो वह अनलिमिटेड बो दिया जाता है और जिस प्रकार से बोया जाता हे कि हमें बहुत ज़्यादा उपज प्राप्त होगी लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि हम उतना बो देते हैं या उतना उसमें धान डाल देते हैं खेत में जितना उसकी क्षमता नहीं होती वैसे तो पारम्परिक खेती ही अच्छी थी क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन था पारम्परिक खेती में खाद जो है पुराने समय में जो गोबर वगैरह है गाय के गोबर से सड़े गले पदार्थों से यह जो खाद्य बनता था उस खाद्य से हम खेती किया करते थे उसमें एक व्यवस्थित तरीके से गेहूँ चावल सोआबीन चना तुअर दाल इन सभी चीज़ों का एक रेश्यो हुआ करता था कि हमें इतनी रेश्यो में या इतने खेतो में इतना दवाई डालना हैं इतना काम करना है उस प्रकार से ये काम किया जाता था लेकिन आज जो युग में जिस तरीके से खेती की जा रही है वो पिछले वर्षों से समथिंग समथिंग ऐट्टी परसेंट उसमें परिवर्तन हो चुका है वो सभी परिवर्तन साइंस के द्वारा किया गया हे कुछ हम लोगों की भी इसमें अहम भूमिका रही है की हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों में परिवर्तन कर रहे हैं